ہمارے علاقے میں بہت ساری کھیلیں کھیلی جاتی ہیں لیکن اس میں سب سے اہم کرکٹ کو مانی جاتی ہیں کیونکہ کرکٹ کا لوگ شوق سے دیکھتے ہیں اس کرکٹ کے اندر گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں اس میں تین امپائر ہوتے ہیں اور اس کھیل کو کھیلنے میں خوب مزہ آتی ہیں اور ساتھ ہی اس کا لطف اٹھانے میں بھی ہمارے علاقے میں اور بھی کھیلیں کھیلی جاتی ہیں جس میں سے کبڈی بھی مہتوپورن مانی جاتی ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کبڈی کھیلنے سے لوگوں کی اکسرسائز ہوتی ہیں اور اس میں لوگوں کی ہڈی بھی خوب مضبوط ہوتی ہیں کبڈی لوگ ایک دوسرے سے چھو کر کے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور اور اپنی ٹیم کو جتانے کے لیے ہر سمبھو پریاس کرتے ہیں تاکہ اپنی اپنی ٹیم جیت سکے اور کھیل کو ہم جیت حاصل کر سکیں اس سے ہماری جیت مانی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ہمارے ہمارے سماج کے سبھی بچے بوڑھے اور بالک اس کھیل کو ایک جگہ بیٹھ کر دیکھا کرتے ہیں جس سے لوگوں کو کھیلنے کودنے میں مزہ آتی ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھنے والوں کو بھی خوب من لگتا ہیں اور اس طرح سے اگر کھیل کھیلتے ہیں تو لوگوں کے اندر کافی اتساہ پیدا ہوتی ہے اور اسے رومینس بھی ملتا ہیں جیسا کہ ہم جاتنے ہیں کبڈی ایک اچھا کھیل ہوتا ہیں اس کھیل کے ذریعہ ہی لوگ آگے چل کر کبڈی میں بڑا پلیئر بن جاتا ہیں اور اپنے دیس کے لیے کھیل کھیلتا ہیں جس سے کہ ہمارے دیش کو دیس کا نام روشن ہو سکے اور ہمارا دیش اس میں ٹرافی حاصل کر سکے